हँ बोखार खाॅंसी माथा दर्द हँ धुपमे तऽ रहबे करै छियै धुपके काम रहै छै धुप नहि रहबै ओएह दबा बतैयौ ने कोन कोन दबा लगतै हँ हँ रौदाएले पानि पी लै छी

हूँ

हूँ